हैलो नमस्ते मैडम मैडम ठीक ऐ तुस सनाओ यरो मैडम अज्ज मेरे लक्कै बड़ी पीड़ ऐ में नीं आई सकनीं नेईं नेईं मैडम ऐसी कोई नीं में झूठ थोह्ड़ी ना बोलनी अज्ज सच्चें गै मेरे कोलां उट्ठन गै नीं होआ दा ऐ मैडम ओह् ते में समझा नीं आं मेरी बी ते मजबूरी समझो मैडम नेईं नेईं मैडम ऐसी कोई गल्ल नीं ब्हाने ते में नेईं मारदी तुसेंगी पता नीं ऐ केह् में कि'न्ना अच्छा कम्म करनियां मैडम में कुसी भेजां निक्की नेही कुड़ी ऐ कियां भेजां में नेईं नेईं मैडम इ'यां नीं करेओ तुस तनखा कट्टी ओड़गे ते मेरा घर कियां चलना कोई नीं मैडम में कल ते टाईम पर आई आऽगी अज्ज में दस्सी लैनियां डाक्टरै गी जेइयै औनी आं जां फ्ही

ठीक ऐ